हाँ मेरा जो फ़र्स्ट प्रॉडक्ट था उसका एक्सपीरियन्स अच्छा था क्योंकि मैंने खुद ने जाके खरीदा था मुझे उसकी क्वालिटी के बारे में पता था उसका एक्सपेन्स रेट पता था मुझे ये अच्छे से पता था ये कि उसको कैसे यूज़ करना है और जब मैंने उसको बनवाया तो लोग दो तीन लोग आए थे जिन्होंने उस स सोफ़े को मेरे घर पे पहुँचा दिया उसको सेटल करवाने में मेरी मदद की और तो उसके बारे में मेरा एक्सपीरियन्स अच्छा था